दाथ' आङो फामुफोराव बिदि आं फामुनि बिदि जुनारफोरखौ फिसिला आं दा न'आवनो जेनेबा अमाखौ बिदिनो दसथासो पनद्रथासो फिसिबाय फिसिनानै आरो मालाबा देरोबा बेखौ फाननानै आङो एखम्बा मालाबा बिस हाजारबो जेनेबा दस हाजार बा पन्द्र हाजार बा माबा बे जुनारफोरनि दामखौ बिदि मोनो आरो दाउ अमा फिसिनानै आरो बिराद आदर खालामनांगौ आदार होनांगौ मा मा होनानै आङो अमाखौ फेदेरो मासेआव बिदिनो बिस हाजार गाहाम मोनो बा मालाबा दस हाजार बार' हाजार मोनो आरो मालाबा पन्द्र हाजार आं बिदिनो दाउखौबो फिसिबाय फिसिनानै जेनेबा दावदै दैबाय दैनानै दाना दाउसा फिसा बिराद जाबाय दाबा दाउ अमाखौ दा फिसिनानै बेजोंनो खामायो आरो थाखा फैसाफोरखौ बिदि